योग जे छै आदमीकेँ प्रतिदिन करबाक चाही ओहिसँ अहाँके शरीर स्वस्थ्य रहतै आ शरीर जा तक स्वस्थ्य रहत ता स्वस्थ्य शरीरमे स्वस्थ्य मस्तिष्कके आवास होइत छै निवास होइत छै बच्चोकेँ योग करबाक चाही योग प्रतिदिन करबाक चाही कमसँ कम आधा घण्टासँ एक घण्टा तक करबाक चाही ओ करलासँ ई होइत छै जे मानसिक शारीरिक दुनू विकास होइत छै तैँ आवश्यक छै जे हर आदमीकेँ कमसँ कम आधा घण्टासे एक घण्टा योग करबाक चाही इएह छै